जय झूलेलाल सूरत शहरु ॿुधण में ई मंदरनि जो शहरु आहे सूरत याने सुंदरता सुंदरता जे ब बारे में छा चइणो सूरत जा मंदर हिकु हिकु मंदरु शिल्पकला ऐं पंहिंजी सुहिणप लाइ ॼाणियो वेंदो आहे हिते जा मंदर एॾा सुठा आहिनि उन्हनि जी मूर्तियूं ॾिसो त उन्हनि जो संग्रहालय उन्हनि हस्त शिल्पकलाऊं उन्हनि जिन कारीगरनि ठाहियो आहे हुननि खे बि सलाम आहे एॾा सुठा सुठा मंदर आहिनि नदी किनारे ते मंदर आहिनि त उनसां हुननि जी सुहिणप वधंदी ती वञे ऐं मंदरनि में ॿारनि जे विहण लाइ झूला आहिनि ऐं ॿिया ॾाढा सुठा सुठा स्थान आहिनि जिनि ते ॿार टाइम पंहिंजो पास था करे सघनि मंदरनि में वञु त एॾी मन खे शांती थी मिले सुठा सुठा मंदर उन्हनि जा नियम नियमनि जे मामले में बि सूरत जा मंदर हिक खां हिकु आहिनि समय ते खुलनि था ऐं समय ते बंदि था थियनि वार त्यौहार मनाइनि था एॾा सुठा मंदर एॾी सुठी व्यवस्था हुननि जी छा त चइणो सूरत जे मंदरनि जो जय झूलेलाल